असांजे हिते गवरमेंट जामु एजुकेशन जी जाम सुठी सुविधाए ॾिनियूं आहे असांजे हिते जाम सुठा सुठा कॉलेज ठहनि था असांजे हिते जामु सुठा कॉलेज ठहनि था ऐं जाम सुविधाऊं सुठी आहे असांजे हिते लॉ जो कॉलेज आहे असांजो हिते बीएमएस जो कॉलेज आहे बैफ जो कॉलेज आहे ऐं जेकी बि असांजे हिते ॿार आहिनि ऐं जेकी टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स आहे हुन खे हिते स्कॉलरशिप बि मिलंदी आहे ऐं हिते अवॉड फैसिलिटी बि मिलंदी आहे असांजे हिते जाम सुठी सुविधा आहिनि ऐं हिन करे असां गवरमेंट खे जामु शुक्र गुज़ार आहियूं की इहे एजुकेशन फैसिलिटी जामु सुठे ॾियनि था असांजे हिते हिकु हिकु शइ जो हिकु हिकु शइ जो हिकु लैक्चर हूंदो आहे ऐं हुनजे टॉपिक जे मथां असांखे जाम सुठो ज्ञान ॾींदा आहे हिन करे गवरमेंट जो असां जामु शुक्र गुज़ार आहियूं की इहे सभु सुविधा असांजे हिते अवेलेबल आहे